नायग्राफोरनि सिगाङाव रोजाबनाय समावथ' गोबां गोनो गोथो आरो गिनाय सोमजिखायो दा बे गिनाय एबा गोनो गोथो मोननायखौ फोजोबनो थाखाय एबा दबथायनानै दोननो थाखाय जोङो माखासे गोसोआव साहस साहस बा जोंनि उत्साह देहाखौ गुदुं लाखिनानै माबायदिहै गिनाय आरो गोनो गोथो मोननायनिफ्राय बारग'नो हायो जों बेखौ नाजानाय जायो दा मोनसे जौस्राङाव गाखोनाय लोगो लोगो गासैबो रायजो राजाफ्रा नोंखौ नाहरजोबगोन दा नाहरजोबोब्ला जोङो मोनसे गिनाय फैयो जे बिथांमोना आंनि फार्फरमेन्सआव जायाब्ला मा सानगोन बैफोरखौ जोङो साननो नाङा जास्ट मोनसे गोसो खुलायै बे मोनसे दिन्थिनायसो होननानै जों गाव गावनि रोंगौथियाव गोसो होनानै बा फकास खालामनानै जोङो फार्फरमेन्सखौ खालामनाय जायो दा मोनसे जौस्राङाव जोङो दिन्थिनाय लोगो लोगो जोङो न'आव माखासे प्रिपारेसन जानाय जायो दि जों माखौ जौस्राङाव दिन्थिफुंगोन बा रोजाबगोन बै रोजाबगोन मेथाइखौल' फकास खालामनानै बाहेराव जेसेबांखिनि मानसि थायामानो बैफोरखौ बावगारनानै बैफोरजों रंजाफानो थाखाय नों गावखौनो मुखुब खालामनांगोन जे बैसोर रावबो नङा नोंखौनो नायग्रा मानसि होननानै गोसोआव बैसोरखौ मोनसे नर्मेल भाबै नोङो गोसोआव मोनसे सेभ खालामनानै लानांगोन अब्लानो आङो बिदि खालामनानैनो गावनि गिनाय गोनो गोथो मोननायफोरखौ दबथायो मोनसे प्रग्रामाव माखासेया गोबां रंजानो फैयो माखासेया क्रिटिसाइज खालामनो फैयो दा नोङो अडियेन्सजों नायग्राफोरजों जगाजग थानानै बैसोरजों रंजाफानानै गावनि जितु रोंगौथि बैखौ बैफोर रोंगौथिखौ फुरायै जौसे जौखोन्दो बैसोरनि सिगाङाव दिन्थिबोनानो बा दिन्थिनो नाजायोब्लानो नोंनि गिनाय बा गोनो गोथो मोननाया जोबगोन आंबो बिदिनो खालामो आंनि गोनो गोथो मोननायफोरखौ आङो रंजानानै आरो गावनि रोंगौथियाव फकास खालामनानैनो आंनि गिनाय बा गोनो गोथो मोननायफोरखौ आं दबथायनानै दोनो